ہلو بلڈر سے بات ہو رہی ہے مجھے اپنے نئے گھر میں پائپ لائن ویلڈنگ کرانا ہے آپ میرے ارے این ایچ چکمکا این ایچ ایک سو سات بڑی مسجد کے پاس ہے ہاں آپ میرے روانہ تو کل ہی ہے آگے بھی آپ آپ دیکھ لیجیے پھر اس کے بعد اس کے بعد نہیں نہیں اگر آپ کو وقت ملتا ہے تو کل یا کل کے کل کے ڈیٹ میں کسی وقت بھی کر دے تو بہتر ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ لیجیے ٹھیک ٹھیک ہے آپ دیکھ لیجیے پھر اس کے بعد جی پورا خرچ بتا دیجیے گا اوہ ٹھیک ٹھیک